हलो होटल सतगुरू मां भारती मंगलानी थी ॻाल्हायां तव्हां मुंहिंजो ऑडर लिखंदव लिखंदा ॿ टोमेटो सूप ॿ प्लेट मंचूरिअन ॿ सेंडविच ॿ पालक पनीर ॿ दाल मखनियूं ॿ प्लेट दम बिरयानी पंज पापड़ ॿ सलाद अठ बटर नान हाणे इहो मूंखे तव्हां जेका बि लिस्ट मां तव्हांखे ॿुधाई आहे उहा तव्हां मुंहिंजे पहिरीं वारे एड्रैस ते ना मोकिलिजो मां पंहिंजो घर हाणे बदिली कयो आहे हुन एड्रैस ते महिरबानी करे मोकिलंदा अॻियां खां मुंहिंजी एड्रैस अथव आर सी बैरक नम्बर छवीह रूम नम्बर टे सौ सत चेम्बूर कॉलोनी मुंबई सेवनटी फ़ॉर जय